पूर्णियाँके मुख्य उद्योग कृषि छै एहिसँ बहुत बहुत आधारित कृषि छै एतय मत्स्य पालन भी होइ छै मक्कइके खेती गेंहूॅं धानक खेती मखानाके खेती माछ मत्स्य पालन आओर नया नया केलाके खेती भए रहल छै किसान जागरुक भए रहल छै इन्ने कुछ दिन पहले इथेनाल के फैक्ट्री लागल यहऽ ओहिसँ रोजगार भी भेटल छै एहिसँ बहुत आदमी के खेतमे क्षति भी पहुँच रहल छै ओहिसँ प्रदूषित हवा ओहिसँ निकलल पानि खेतके उपज कम करि देने छै यहाँ फैक्ट्री बिआडामे आँटा मिल सभ यहऽ एहिसँ रोजगार बहुत बढ़ि रहल छै लेकिन मुख्य अभी इथेनोल के छै एतय कृषि आधासँ जादा आदमी मक्कइके खेती पर ही निर्भर छै एक दू परसेन्ट आदमी मत्स्य पालन करि रहल यहऽ दस परसेन्ट आदमी यहाँके मखानके खेती करि रहल छै आओर केलाके भी खेती हरेक ब्लोक मे हरेक तरहके खेती होइ छै जहाँ पानि लागै छै वहाँ धानक खेती जादा होइ छै आओर जेन्ने पानि नहि लागै छै ओन्ने मक्कइक खेती होइ छै बहुत आधार पर खेती भए रहल छै नया नया किसान नया नया टेक्नोलॉजी कएके आबि रहल छै लएके कोइ मशरूमक खेती भी करि रहल छै बहुत सारा किसान नया नया आधार पर हरेक तरहके सभ कुछ करि रहल यहऽ आब विनिर्माण सेवा क्षेत्रमे भी हरेक आदमी जागरुक भए रहल छै किसानके भी नया नया टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराइ रहल जाइ छै एहि पर आब कृषिके आब आर्थिक भी धीरे धीरे सुधारि रहल छै सरकार मक्कइकमे बेसी फायदा होइया लेकिन छओ महिना समय लागै छै मखानामे बहुत फायदा छै मत्स्य सरकार एहिमे सब्सिडी भी प्रोवाइड करि रहल छै किसानक खेतीमे आओर इसभ कारण भी बहुत फायदा भए रहल यहऽ लेकिन कुछ नुकसान भी है फैक्ट्री सभ खुलैयै एहिसँ दुर्गन्ध फैलेयै प्रदूषण भी फैल रहल यहऽ एक चीज फायदा होइया तऽ एकगो चीज नुकसान भऽ जाइया फैक्ट्री खुलै छै तऽ स्वास्थ्यके हानिकारक खातिर किसानक हानिके कारण ओ पूरा मक्कइके बर्बाद फसल भए गेले यहऽ